हँ हँ हमरासभके जीवन उद्देश्य अथि करयके लिए जे अहाँ जे कहि रहल छियै जे हमसभ जे केलहुँ तऽ हमसभ तऽ कनि पढ़ल लिखल छी नहि गामेमे गाय गोबर राखी आओर खेती गृहस्थी करी अपन इएह सभमे जे छै से गुजर बसर करू गामोमे रहला अथिए छै गामोमे रहू खेती गृहस्थी करू हमसभ तऽ ओतेक पढ़ल लिखल छिये नहि जे हमसभ कतहु जेबै जॉब करबै पढ़ अथी करबै हमसभ ताहिसभ दुआरे जे छै से गामेमे अपन रहलहुँ गामे सभमे गाय सभ पोसने छी उएहसभ केलहुँ कनि नीक बेजाए खेती गृहस्थी सभ कए कऽ उएह सभसँ गुजर बसर करै छी गरीब घरसँ छी अपन उएह सभमे लागल रहलहुँ उएहसभके अपन गुजर बसर अपन केलहुँ बाँकी हमरासभके तऽ कोनो अथि छै नहि जे हमसभ पढ़ल लिखल छी तऽ हमसभ कोनो जॉब करबै कोनो काज करबै हमसभ गरीब आदमी अपन छी जे अपन खेती गृहस्थी अपन जे भेल गाय महीँसके उएहसभके धन्धा केलहुँ उएहसभ पोसलहुँ पशुके दूध निकाललहुँ उएहसभ बेचलहुँ उएहसभसँ घर अङ्गना चलेलहुँ अपन जे भेल अपन प्रतिपाल केलहुँ अपन बच्चाके इएहसभ होइ छै ठीक तरहसँ राखि नहि सकै छी अपन जकरा जीवन होइ छै गरीब प्रकारके कोनहुना अपन निवाहै छी अपन उएह ताहि दुआरे अपने ओहन तऽ छियै नहि पढ़ल लिखल